ہیلو ہیلو یس میم بولیے یس میم میں وہیں سے بات کر رہی ہوں اچھا ہو جائے گا میم بتائیے اوکے اچھا آپ کو تینوں چیز کرانی ہیں اچھا

میم ابھی تو میرے پارلر میں بہت بھیڑ چل رہی ہے تو آئی تھنک آپ کو پرسوں کی اپائنٹمینٹ دے سکتی ہوں میں تو آپ کب فری ہیں پھر کل کا کل شام میں فری ہیں پھر آپ صُبح میں فری ہو آپ میم سیٹرڈے کا پھر سیٹرڈے ہو سکتا ہے میرے پاس تو سیٹرڈے فری ہوں اچھا میم ٹائم آپ کو کم سے کم پانچ گھنٹے نکالنے ہوں گے یس میم ٹائم لگتا ہے نہ فیشیئل وغیرہ میں میم پیسے ہوں گے آپ کے پچیس ہزار نہیں میم سب ایسے ہی کرواتے ہیں آپ کتنے میں کروانا چاہتے ہو پندرہ ہزار نہیں میم بہت کم ہو جائیں گے لاسٹ بیس ہزار بیس ہزار

اوکے میم آپ آ جانا سیٹرڈے کو آپ کا فیشیئل اور تھریڈنگ ہو جائے گی